मा खबर दिनैलाय ए मा जालायखो दिनैबा मा प्लेनिं दङ औ ए सोर सोर थागोन बेबा ए फैसाबो खांलायदों नामा आयौ आंनाव फैसा गैयाहाय दा सम दामानि फैसायानो थालायलाङाखैहाय एसे लाथ'नानैब्लाबो खालामनोसै नामा गोबावसैहाय बेरायनो मोनिया ए औ जाजायो नोंसोरो जगार खालामबानो जाबाय आं दा थांफागोन थांगोन दे आंबो जायो आरो ओमफ्रायो नोंसोरलाय माजों थांगोन नोंसोर माजों थांगोन औ जोंहा इन्ज'य खालामनोसै बयफ्रेन्ड गैयाहाय आंना आयदै बयफ्रेन्डआनो गैया आंना औ दे